وعلیكم السّلام جی بولیے جی میں ٹریول ایجنسی سے پروین خان بات كر رہی ہوں آپ بتائیے جی

ہاں تو ہماری ٹریول ایجسنی اِس کے لیے اویلیبل ہے آپ كو كہاں جانا ہے بتائیے ہاں تو ہماری ٹریول ایجنسی چوبیس گھنٹے سروس پر رہتی ہے اور كشمیر كے لیے آپ اپلائی كر دیجیے تو ہم آپ كو كشمیر لے جائیں گے ہاں ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں كار كے لیے آپ كو ایک پورا سروس بک دیا جائے گا آپ اُس میں سے دیكھ كے سب چیز آڈر كر دیجیے گا تو آپ كو ٹیكسی اویلیبل ہو جائے گی ہمارے یہاں زیادہ تر اسكارپیو ٹائپ كی ہوتی ہیں ارٹگا اسكارپیو اور سوفٹ ڈیزائرس وائٹ پرپل بلیک اور بلو ہاں كافی طرح کی منی بس بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں اویلیبل ہیں آپ یا اچھا اچھا ہاں تو بلیک اسكارپیو آپ كو مل جائے گی كتنے لوگ ہیں آپ كو كتنی سیٹر چاہیے مطلب اُس میں تو چھ سیٹر ہوتی ہیں تو آپ اتنے ہی لوگ ہیں ہاں تو آپ كو اویلیبل ہو جائے گا كس ٹائم پہ چاہیے میڈیم آپ كو وہ اب اچھا اچھا اوكے اوكے مل جائے گی آپ اپنا ایڈریس مجھے میسج كر دیجیے گا كرایہ آپ كو ایسے ہی پورا پیكج میں ملتا ہے آپ جیسے كہ سیون ایٹ لوگ ممبرس ہیں تو آپ كے اُس ممبر كے حساب سے آپ كو پورا پیكج ملے گا ڈیڑھ لاكھ سم تھنگ تو آپ اُس پہ اپلائی كر دیجیے گا ہاں مطلب پر پرسن كا كرایہ سات ہزار جی ٹھیک ہے مل جائے گی آپ كو اوكے میم تھینک یو میم آپ كا دِن اچھا جائے ٹھیک جزاک اللہ